हैलो तुस इत्थें उधमपुरा च रौह्ने आह्ले ओ मैं माही बोला नी आं मै इक टूरिस्ट ऐं मैं टूरिस्ट ऐ टूरिस्ट मैं इत्थें अमृतसरा दा बोला नी आं आं तुस असें इक मंदरे च घूमना तुस असें दसै दस्सी सकी ओ कि अस कुत्थै कुत्थै घूमै हां जी हां एह् कु'त्थें कु'त्थें ऐ ते किन्ना किन्ना टाइम लगदा इत्थें पौंहचने आस्तै अस इत्थें इत्थें एह् कल्लर आं कल्लर हां जी अस अपनी गड्डी आह्नी दी हां जी अच्छा ते ओ दे तुस एह् पैह्ले आखै दे एह् तुस शारदा माता मंदि'र ओह् कु'त्थें ऐ

अच्छा अच्छा एह् किन्नी किन्ना टाइम लग्गना अस उत्थें उप्पर मंदर पौंहचने आस्तै अच्छा ते होर कोई मंदर ऐ इत्थें उधमपुरे च घूमने आस्तै दर्शनें आस्तै अच्छा ते इक एह् तुस चली सकने आं साढ़े कन्नै उत्थें मंदर असें मंदर घूमाने आस्तै हां ओह् सानू इत्थें रस्ते नेईं पता ते तुस असें दस्सी सकने कियां जाना ते कि'यां नेईं तुस चली सकनी आं साढ़े कन्नै चलो कोई नेईं तुस रोटी पकाई लैओ अस बी हून रोटी खानी अस बी अस बी सवेरे दे निकले दे कल सवेरे दे इ'यां ही इयां इ'यां घूमा दे इत्थें असी पुच्छेआ लोकें गी लोकें कोई दस्सा दा नेईं असेंगी कि'यां जाना कि'यां नेईं जाना

खरी खरी ते तुसी इक ओह् करी सकने आं थुआढ़े इत्थें होर कोई मंद मंदर ऐ ठीक ऐ खरी मै अ'ऊं अद्धे घैंटे बाद थोहानू फोन करनी आं